السلام علیکم سر جی میں جو آپ کے شاپ سے گوشت آج آڈر کیا تھا وہ بہت خراب تھا نہیں جب میں لے کر گیا تو خراب کوالٹی کا تھا اور اس کے اندر بہت ساری بدبوئیں بھی آ رہی تھیں اگر آپ ایسا کسٹمر کے ساتھ کریں گے تو آپ کی شاپ کیسے چل پائے گی نہیں تو آپ ایسا مت کیجیے اگر کسٹمر آپ ایسے

جی نہیں اگر آپ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے رہیں گے ہاں تو آپ لوگ اشٹاف سے معلوم کرلیں لیکن آپ ایسی شاپ مت چلائیے نہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو اور آپ کا کشٹمر اس سے بدظن ہوا ہاں اور اپنے کشٹمر سے پتا کرتے رہیے اور اگر ایسے چلاتے رہیں گے تو آپ کی شاپ یہ بند ہو جائے گی کام کامیابی نہیں ہو پائے گی

ہاں بس تو جی جی جی جی جی جی ہاں تو ہم آئیں گے اور کیا اب اگر اگر ایسی کوئی بات ہے آپ غلطی کو مان رہے ہیں تو ہم آ جائیں گے اور کیا ایسی کوئی بات لیکن آپ جی جی جی جی جی جی جی جی جی ویسے میں جی جی ویسے ویسے میں آپ کی شاپ سے بارہا گوشت یعنی آڈر کیا کرتا ہوں جی ٹھیک ہے سر آئندہ دھیان رکھیں گے ہم پھر